आं ओके हय हावेन मातशें एपोंयंटमेंट घेल्लो घेल्लो तुजे कडेन म्हाका एक मातशें प्रोब्लेम जाल्ले तेका लागोन हांव मेळपा सोदतालें तुका हय लायक हांव हिंगा केपेंचे आसा आनीक हांव लायक आय वोंट टू गीव अ डिवोर्स म्हाका डिवोर्स दिवपा जाय म्हुगे घोवाक सो म्हाका डिवोर्स केस हें कोरपा जाय आसली डिवोर्स फायल कोरपा जाय आसली म्हुगे घोवाचेर लग्न जाल्यार आमकां धा वर्सां जालीं धा वर्सां जाली दोन भुरगीं आसा म्हजी एक पांच वर्साचें आनी एक तीन वर्सांचे दोन भुरगीं आसा आनीक लायक मातशें प्रोब्लेम आसा मेरेजान सो म्हाका तें जायना मुखार आतां सो म्हाका डिवोर्स दिवपा जाय तेका कितें प्रोसीजर कितें कोरपाचें कितें म्हाका तेतून हेल्प जाय आसलो प्रोब्लम म्हणल्यार तेचो एकश्ट्रा मेरीटल अफेर चलता घोवाचो ट्राय केले मातशें हें कोरपाक ट्राय केलें की सो हें कोरपाक लायक प्रोब्लेम सोल्व कोरपाक पूण जायना तो सो आतां म्हज्यान जायना सो म्हाका डिवोर्स दिवपाक जाय तेका हय केसली केसली डिटेल्स ओके आं

कितले आसा तुजी फिज बरें हांव येता तुका मेळपाक तेशें जाल्यार आं तूं नाका तर तूं उलयता म्हाजे घोवा भाशीन म्हाका नाकाच तुज तूं तूं एडवोकेटय नाका म्हाका आनी तूं तुजी फिज बी नाका कांय नाका बरें नो नोको आसले न्हू तूं म्हाजे घोवा भाशेन उलोयता म्हूण